जोंनि गामिआव जोंनि ओनसोलाव बेमार आजार जायोबा आथिं आखाय बायोबा जोंनि फाहामनाय मुलि बेसादफ्रा जोंनि गामिआवनो हाग्रा बंग्राजों होयो आरो सिरिं अजा बेजा होनानै सिरिं हेबनानै होयो खाजबनानै होयो बेफोरजोंनो हामनानै फोथांनानै जों थालायो दिनै बेबादिनो गोबाव समनिफ्रायनो एखमबा आखाय बायनाय एखमबा आथिं बायनाय दिनै बिदिनो गामि आरियाव अजा थायो कबिराज थायो जोङो बेफोरखौनो लोगो हमनानै जोङो बेफोरजोंनो हामनानै थानानै दङ डक्टरफोरनावथ' गैया डाक्टरफोरनाव जों भाषाबो रायलायनो रोङा डाक्टरफोरजों जों माबाबो गैया दिनै डाक्टरफोरनाव थाङोबा जोंहा बांसिनानो माबा गाज्रि खहासो जानानै फैयो थाखानिबो थांगोन आइथिं आखायाबो लेकसा थालांगोन बा माबा मोनसे जानानै थागोन जोंनि थाखाय जोंनि गामिआरिआवनो बिदिनो कबिराज अजा बिफोरनो फाहामनानै दोनो बेसोरनो लाखियो जों बेफोरजोंनो मिलायनानै थायो